हेल' सोरमोनलाय औ औ ओ जोंनाथ' पस्ता जायैबाय ड्राइभारनि दं इलेक्ट्रिसियाननि दं आरो प्लामबार बे मोनथामल' दंमोन ओ नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि फरायनायनि सार्टिफिकेटफोरखौ होनांगोन लोगोसे ओ नोंथांनि जे कारेन्टआव इलेक्ट्रिसियाननि जे आइ टि आइ लानाय बेखौ जुदि दङब्ला होफायोब्ला मोजां जागोन मानो होनोबा ओ जोङो एक्सपिरियेन्स नांगौ दा बेनि थाखाय आइ टि आइलानायजों लोगोसे नोंथाङा ओ एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट होफानो हायोबा गाहामसिन जागोन ओ ओरैन थ्री इयार्सनि नांगौ दा जोङो एडभार्टाइजआव होखादों बेखौ थ्री इयार्सनि जानांगोन मिनिमाम ओ माखासे ओ कम्पानिनि माब थायो दा जोंहा दा सालारिआ मिनिमाम फिफ्टिन थाउसेन्ड होनन नागिरदों लोगोसे ओ पि एफ इ एस आइ बे मोननै फिसिलिटआ थाफागोन बिनिफ्राय रुल आरो जानाय बियो नोंथांनि निजा जागोन थानायनि थाखाय आरो रुम आरो जानाया नोंथांनिफ्रायनो जागोन कम्पानिया होनाय जानाय नङा जोब लकेसना बेयो कक्राझार एरियायावनो जाजोबगोन दे एप्लाइ खालामबान जाबाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय औ औ औ औ दे थेंक इउ